हमर सभक पारिवारिक व्यञ्जन जे छिऐ जे पीढ़ी दर पीढ़ी चलल आबैत छै ओ छै दालि भात आ तीमन तीमन मतलब सब्जी तऽ दालि भात जे तीमन छियै ओ पीढ़ी दर पीढ़ी चलल अबैत छै लेकिन ओहिमे विशेष व्यञ्जन जे छियै ओ पुआ छियै जे पुआ लोककेँ बड प्रिय पसन्द होइत छै ओना तऽ पुआ पाबनि होलीमे बनाओल जाइत छै विशेष रूपक रूपसँ लेकिन पुआ जे छियै जे सब दिन से लोक पसन्द परिवारमे करत आबैत छथिन आओर करते रहथिन आ चलते आबैत छै पीढ़ी दर पीढ़ी पुआ